ہمارے گاؤں میں نکاسی کا جو طریقہ ہے نا وہ کافی حد تک بہتر ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے جیسے کہ پانی کی نکاسی کا جو طریقہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں علاقے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ سڑک سے بالکل ملا کر ایک نلی بنائی جاتی ہے اور اسی نلی میں گاؤں والوں کا پانی آتا ہے اور وہ نلی لے کر جا کر کسی بڑے تالاب یا نہر اس میں ملا دیا جاتا ہے تاکہ جو بھی پانی اور کچرا ہو وہ نلی کے ذریعے گاؤں سے باہر چلا جائے علاقہ سے باہر چلا جائے تو یہ نکاسی کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن ابھی بہت ساری جگہوں پر جو نالی ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ رکھا نہیں جاتا ہے جس کی وجہ سے نالی میں بہت سارا کچرا وغیرہ گر جاتا ہے اور وہ پانی کو روک دیتا ہے پانی صحیح سے ادھر ادھر نہیں جا پاتا ہے تو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا اور اس چیز کو درست کرنی ہوگی کہ اس کے اوپر ایک ڈھکن ٹائپ کا کچھ رکھا جائے تاکہ نلی صاف ستھری رہے اور پانی آسانی سے آ جا سکے